میری پسندیدہ صنفوں میں غزل افسانہ اور ناول یہ میری خاص پسندیدہ صنفیں ہیں اور غزل میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور میرے پاس غزل کی تقریباً پچاس ساٹھ کتابیں ہوں گی مجموعہ کلام ہوں گے اور افسانے ہیں ناول ناولس میں میں زیادہ تاریخی ناول پڑھتا ہوں اِسلامی اسلامک تایخی ناولس اور اِبن صفی کی جتنی بھی ناولس ہیں وہ سب میں نے پڑھی ہیں مجھے کافی پسند ہیں وہ